स्कुल गखांनायनि उनाव बेलासिनि टिउसन आरो प्राइभेट क्लासनि सोमोन्दो आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि नंगौ जोङो फरायसालियाव जोंनि प्राइभेट फरायसालि बा सरकारि फरायसालिनि स्कुलनि थाइमनि खोथायाव जों सानोब्ला बांसिन जोंनि सरकारि स्कुलफोरनि थाइमनि इसे आलादा प्राइभेट थाइमा इसे आलादा जायो आरो बे प्राइभेटआ फ्राय गु बाजि रिंगानिफ्राय जागायनानै नै बाजि थामजि नै बाजि ब्रैजिबा मिनिटनि गेजेराव फरायसालिखौ सुटि होनाय जायो थिग बेबायदिनो सरकारि फरायसालिफ्राव जानो हागौ जि बाजिनिफ्राय जागायजेन्नानै नै बाजि ब्रैजिबा आरो थाम बाजियाव गयो नाथाय जोंहा बे बेखिनि समाव जोङो मोनफ्रोमबो क्लासाव ब्रैजि आरो ब्रैजिबा बेबायदि जों समखौ फोरोंनो आरो सोलोंनो जों खाबुखौ मोनो आरो बिनि गेजेराव थोजासे नङा जों खिसुमान साबजेक्टफोर सोलोंनोब्ला जोंनो गोबां सम नांगौ जायो बेनिखायनो खिसुमान खायफा लेसनफोरखौ सोलोंजोबनो थाखाय जोंनो गुबुन मोनसे एक्सट्रा टाइम नांगौ जायो आरो बे समनि गेजेरजोंनो फोरोंनायनि खाबुनि गेजेरजों जोङो आरो बांसिन सोलोंबावनो हायो मानो होनोब्ला मोनसे क्लासाव गोबां स्टुदेन्त थायो आरो बे स्टुदेन्तआव निदसय गुबुन गुबुन स्कुलाव गुबुन गुबुन बिबाङै थायो जारो बेबायदिनो जोंनि फरायसालिफ्रावबो बेबायदिनो मोनसे क्लासाव बाजि द'जि जुदि जौसे जुदि फरायसाफोर थायोब्ला साफ्रोमबो फरायसाया मोनफ्रोमबो साबजेक्टखौ माने समानहै बिबायदि सोलोंनायाव आरो खारफालांनायाव खोब असुबिदा जायो बेखायनो प्राइभेट जुदि लायोब्ला प्राइभेट टिउसन बा प्राइभेट क्लास जुदि लायोब्ला बांसिनै जों सोलोंनो आरो बेबायदि खाबुखौ जों मोन्नो हागोन